اُترپردیش میں جو ہے بہت سارے مسٔلے ہیں تعلیم کو لے کر کے جو بچوں کو نہیں دی جا سکی ہے اور اُن کے اُن کے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے بہت سارے گاؤں میں اور جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ابھی بھی تعلیم اور اسکولس نہیں کھولے جا سکھ کھولے جا سکے ہیں تو اُن کے لیے سرکار کو چاہیے کہ پہلے تو سروے کرائے اِس طرح کے کتنے سارے گاؤں ہیں جہاں پہ تعلیم ابھی تعلیم کی روشنی تعلیم کی کرنیں نہیں پہنچی ہے تو اُن سب کا سروے کرا کر کے ایک لسٹ تیار کی جائے جس سے پھر اک بہت ہی جو ہے میجر پروگرام چلایا جائے جس سے کہ اسکول کی تعمیرات بہت ہی جلدی کی جا سکے تا کر کے تا کہ وہاں پہ بچے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے دو چار ہو سکے اور دوسرے کہ دوسری چیز دوسرا یہ ہوسکتا ہے کہ جو ہے ہر گاؤں کے پردھان جو ہوتے ہیں اُن سے جو ہے ایک لسٹ مانگی جائے کہ آپ کے ہاں جو اسکول تا کہ کھولے جا سکیں زمینیں ایسی ہوں جہاں پہ ہم اپنی اسکولنگ پرووائیڈ کر سکیں تو یہ ہیں کچھ ہمارے سجیشنس تعلیمی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے ہندوستان کے جو ہے غریب طبقے کے علاقوں میں